بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے خوش کرتی ہیں سب سے پہلے تو میری فیملی مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کے خوشی ملتی ہے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ میرے ان لاز کے ساتھ وقت گزار کے ان سے باتیں کر کے خوشی ملتی ہے دوسری جو ایسی چیز ہے جس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے وہ ہے کھانا مجھے کھانا اچھا کھانے کا بہت شوق ہے بیکری بیس پروڈکٹ جیسے پیسٹری کیک اور اچھی اچھی چیزیں مصالحہ دار چیزیں کافی بہت ساری ایسی جو لذیذ لذیذ چیزیں ہیں مجھے ان سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تیسری جو چیز ہے جس سے مجھے خوشی ملتی ہے وہ ہے مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور تو مجھے اچھی کتابیں جو انٹرسٹنگ ہوں ان کو پڑھ کے بہت خوشی ملتی ہے اور مجھے کھانا پکا کے بہت خوشی ملتی ہے مجھے لوگوں کو کھانا پکانا کھلانا ان کا ریئیکشن دیکھنا یہ اچھا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے میں بہت خوش ہوتی ہوں